تحریر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تخلیقی تحریر اور ایک تکنیکی تحریر تخلیقی تحریر وہ ہوتی ہے کہ اپنے کوئی شخص اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر دے اچھے طریقے سے اس کو تخلیقی تحریر کہتے ہیں یعنی جو اس کے دل میں کوئی بھی بات آئے کوئی بھی چیز آئے اس کو وہ سیدھا سیدھا لکھ دے کسی کاپی پر تو اس کو تخلیقی تحریر کہتے ہیں یعنی وہ کسی دوسرے شخص کی یا دوسرے کتاب سے کاپی نہ کرے بلکہ اپنے ہی دل میں جو بات آئی ہو اس کو لکھ دے اور لکھ کر اچھے انداز میں بس لکھ دے اور جہاں تک تکنیکی تحریر کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی تحریر یا دوسرے کی کتاب سے کوئی بات لے کوئی بات اخذ کرے پھر اس میں کچھ اپنے الفاظ جوڑے کچھ دوسرے کے الفاظ جوڑے کسی دوسرے مصنف کے الفاظ جوڑے اور ان کو بیان کر دے تو اس کا مطلب تکنیکی تحریر ہوتا ہے جہاں تک اس میں موازنہ کرنے کی بات ہے تو سیدھا سیدھا موازنہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے یہ پہلا والا جو ہے تخلیقی تحریر جو ہے اس میں شخص اپنے کوئی بھی شخص اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرتا ہے اپنے دل میں جو بات آتی ہے اپنے دماغ سے کوئی بھی بات لکھتا ہے تو اس کو تخلیقی تحریر کہتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے کی بات کو کاپی کرتا ہے اور کسی دوسرے کے الفاظ کو کاپی کرتا ہے اور اس کو اس میں اپنے الفاظ جوڑ کر کرتا ہے تو وہ تکنیکی تحریر ہوتی ہے جہاں تک تخلیقی تحریر کورس کی بات ہے تو وہ ہم نے تو ایسا کوئی خاص کورس نہیں کیا ہے بلکہ شروع میں کچھ اردو کی تھوڑی بہت کتابیں پڑھی تھیں بس اور زیادہ تو کوئی بڑی کتاب کورس ہم نے نہیں کیا کیوں کہ ہماری مادری زبان ہی اردو ہے